रांदप हे फक्त बायलांचेच काम अशें म्हाका दिसना दादल्याकय रांदूंक येवपाक जाय आयज बायलो कामाक वता आनी दादलेय दिस भर कामाक वतात दादले काम करून थकतात तश्यो बायलोय थकतात दोगांयचो एकामेकांक आदार आसप गरजेचो दादल्याक खूब बरें बरें नग रांदूंक येना तरी शीत कडी भाजी च्या कॉफी रांदूंक येवपाकच जाय जर घरांतली बायल भायर खंय गेला ना तर बरी ना अश्या वेळार दादल्याक सगळें घर सांबाळचे पडटा तेन्ना रांदूंक येना तर गडबड जाता बरें ना तेन्ना पथ्याचें जेवण जाय आसता आनी तें खानावळीनी मेळना जर दादल्याक रांदपाक आयलें तर तो ख खंयच एकटो जगूंक शकता स्वताच्या तब्यतेची काळजी घेवंक शकता दादल्याक रांदूंक आयल्यार ताका कोणाचेरुय अवलंबून रावंक लागना तो आपले काम आपूण करूंक शकता दादल्याक रांदूंक कळ्ळ्यार कामांक वचपी बायलेक व्हड आदार जाता बरें नाशिल्ल्या बायलेक भुरग्याची चिंता आसना आयज दादलो बायल ही एकसमान आसा रांदंप दोगांक आयल्यार बरेंच आमच्या कुटूंबातले दादले ल्हान आसतना साकून आपलें काम आपूण करतात तांकां सगळें रांदूंक येता तांका रांदप बायलांचेच काम अशें केन्नाच दिसना ते जाय तेन्ना आपल्याक आवडटा तें रांदून खातात दुसऱ्याकय दितात आयज दादल्याक रांदूंक येवप हें खूब गरजेचें आसा बायलांक बायलेचेच काम न्हंय तर रांदप हे दादल्याचेंय काम आसा आनी दादल्याक रांदूंक येवपाकच जाय